जोंनि जायगायाव दा हादरारि बादायनाय होनब्ला बांसिनानो फुटबलाव नोजोर होबोबाय दं ओमफ्राय आरो रानिं

पुरा बादायनायाव जोबोद माने माबा दङ आरो इस्सा दङ त' बिसोरो बादायगासिनो नाथाय गावनि लामासिम माब्ला सहैगोन बेखौ दा बुंथ'नो हाया बबेबा गंसे फरायसालिया बेबायदिथ' फरायसालि मदद खालामनायखौ आं नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला जिहेतु जों मोनसे गामि एरियाआव थायो नालाय थ' बेबायदि आं आरजलाइ बा मदद खालामनायखौ आं नुनो मोनाखै आरो दासान्दि दङबाबो मोनसे नोगोराव दङ त' बेयाव बाबांसिन मदद होनायखौ आं नुवाखै आरो बे गेलेमु माबानिफ्राय त' बेनोसै